मछली पकड़ने को ले कर आज पर्यावरण बात बहुत खराब होता जा रहा है और इसमें जो खुले पानी में जो ठंडे पानी में जो मछलियाँ रहती हैं उनको झटके से पकड़ना औ फिसलना गिरने में भी खतरा रहता है तो इससे उसमें जो जीव मर जाते हैं उसका पर्यावरण का बहुत बुरा असर पड़ता है और खुले समुद्र में पकड़ने से मछली जोखिम का सामना करना पड़ता है कटने फटने का काटने का भी डर रहता है उनसे संक्रमण बढ़ते हैं वह और कोई मछली पकड़ने में अगर कोई मछली अंदर मर जाती है उसका पानी में दुष्परिणाम होता है उसके पर्यावरण में बहुत असर होता है मरी हुई मछली जीवित मछली को जीवित मछली को बहुत नुकसान हो जाता है उसको उसके कीचड़ के छूने से ही सक्रम संक्रमण फैलता है दो हज़ार छ चार साल में एक अध्ययन से पता चला है और जो अड़तालीस तक उसमें दुनिया में जंगली मछली के भोजन में बहुत कमी हो जाएगी क्योंकि आज कल मछली का ज़्यादा प्रचलन हो गया है खाने का और इसमें जीवों को भी खाने के लिए मछलियों को करना पड़ता है इसलिए अभी समुद्र में मछली पकड़ना या तालाब में तो इसका खतरा बढ़ता जा रहा है उनको संरक्षण कैसे करें पानी की भी सफ़ाई नहीं होती अगर पानी में मछली रहेगी तो ही पानी साफ़ रहता है अगर यह सब मरते जाए तो पानी दुष्परिणाम होता है और दूषित हो जाता है पानी तो इसीलिए मछली के पकड़ मछली के रहने से पानी शुद्ध रहता है और उसको जीव वह जीव को भी खाने को भी मिलता है और मनुष्य को भी एक भोजन व्यवस्था रहता अगर मछली नहीं खाएँगे तो शायद अन्न की भी कमी हो जाएगी और इससे पौष्टिकता भी मिलती है जो मांसाहारी रहते हैं उन्हें के लिए